हैलो हैलो आवाज़ु न हा आवाज़ु नथी अचेव हा ॿुधायो

हा हा पर त ॾिआरी जो सीजन हुजे त मां अकेली थोरी संभाले सघां अञा त मसि नओ माल आयो आहे उहो सेट करिणो आहे ऐं कपिड़े जी जाम ग्राहकी निकरंदी त हिकु कमु कयो तव्हां हिकु माण्हू रखी मूंखे ॾेई वञो त मूंखे कोई दिक़त कोन्हे अञा अञा त छुट्टी वठी वया हुआ गांव त हरी आहे न अञा ॾिआरी आहे न त त मां तांखे छुट्टी ॾेई छॾियां वरी मूंखे बि जाम दिक़त थींदी न अकेली न पहुची सघंदमि न ग्राहकनि खे संभालणु खैर छुट्टी त ॾींदीमांव पर पहिरियों सभु कमु पूरा करे छॾिजो एकवीह तारीख़ ताईं माल बाल ॻोठिरे छॾिजो सब नओ आयो आहे

हा त घणा ॾींहं वेंदव घणा घणा ॾींहं हा हा त घणा ॾींहं वेंदव तव्हां ठीकु आहे काई वांदो कोन्हे इहो कमु पूरो कयो ऐं पो भले वञो ठीकु आहे हा